मां हालु ई में हिकिड़ी होम लुक्स करे किताबु पढ़ी हुई उहा जाम सुठी हुई ऐं अगरि मूंखे जीवन भर हिकिड़ी ई तरह जी किताब पढ़णु मिले त मां हमेशा थ्रिलर किताबु पढ़ण चाहींदमि छोकी थ्रिलर ऐं एक्स्पेंसिव स्टोरीज़ मूंखे जाम पसंदि आहिनि उन जे बारे में अगरि मूंखे जीवन भर बि पढ़णु मिले त मां हमेश पढ़ंदमि ऐं हालु ई में मां होम लुक्स करे ई बुक पढ़ी हुई